हलो हलो जी मूंखे न ऑडर ॾियणो हुयो इहो मूंखे टे लीटर खीरु खपे अधु किलो पनीर खपे ऐं हिकु किलो ॾही खपंदी हुई जी त मां पई चवांव अ घणे में मतलबु मिलंदो अच्छा त थोरो कुझु घटि ॿुधायो न अघु अच्छा न मूंखे अच्छा न मतलबु शइ त सुठी ई खपे न बीह पोइ उहो जेको सुठो आहे इहो जी हा जी जी त इहो जेको खीरु आहे हिनखे ॿाहिरि रखां त घणा ॾींहं हलंदो मतलबु अच्छा ठीकु आहे पोइ थोरो त कुझु तॾहिं बि कयो न अघु मां पनीर वठांव थी अ ॾही थी वठांव खीर थी वठांव थोरो त अघु कयो न घटि ठीकु आहे पोइ भले

अच्छा पोइ घर ई पहुचाइ वेंदो सिधो ठीकु आहे त पोइ ठीकु आहे त मुंहिंजी ऐड्रेस लिखो न मां ॿुधायांव थी जी लक्ष्मी नगर ए विंग ॿियो माड़ो ॿ सौ चार हा जी जी ॿिए माड़े ते ॿ सौ चार में ठीकु आहे त मूंखे तव्हां हाणे अध कलाक में पहुचाए सघंदौ छा छाकाणि छा घर में महिमान आया आहिनि त पोइ अध कलाक में मूंखे पहुचाओ न सिर्फ़ु बाकी पेसा थोरा अञा घटि ॾिसो न कयो त छा आहे मां अ हाणे वठंदड़ आहियूं त तव्हांखा वरी वठिॿो न ऐं तव्हांखा पहिरें बि वठंदा ई आहियूं असां वरी अॻिते बि तव्हांखा ई वठिॿो त तव्हां ॿुधायो न घणा था चओ पोइ आख़िरी ठीकु जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे त खीर पको सुठो ई थींदो न छा आहे वरी रखिणो आहे ॿाहिरि जी जी ठीकु आहे हले भले पोइ तव्हां मोकिलायो ठीकु आहे जी जी हले हले जी धन्यवाद जय झूलेलाल